آپ کے پسندیدہ مضامین اور قلم نگار کون سے ہیں آپ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں ہمارے مضامین قلم مفت مفتی ادریس جو کہ بہت ہی ہمارے متعلق اور ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ہی اچھی تربیت اور تعلیم دی ہے تو اس وجہ سے وہی بہت اچھے اور قابل مفتی قاری ہیں اور علماء جو ہمارے مسجد کے ہیں اچھی تربیت اور دین کے متعلق اچھی اچھی باتیں ہمارے لہجے میں ڈال کر ہمیں نئی نئی راہ دکھانا اور اچھی راہ پہ چلانا دین کے متعلق اچھی راہ بتانا باتیں بتانا اور جماعتوں کی لائن کے بارے میں اور کیسے نماز پڑھنا اور نماز کے اندر جو صحیح صحیح باتیں ہیں نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ سجدے کا طریقہ غسل کا طریقہ ان نمازوں میں جا کر جماعتوں میں جا کر یہ چیزیں ہم كو سکھاتے ہیں اور ہمارے علماء دیوبند جی ہیں اور پسندیدہ ہمارے حیدر آبادی ارشد صاحب وگیشی صاحب جس کو بولتے ہیں بہت ہی اچھے وفادار اور ایم آئی کو چلانے والے اوپر کو اٹھانے والے ایک نیتا بھی کہتے ہیں جن کو حیدرآباد کے بہت ہی حق مہر بوننے والے ہمیشہ ہی اچھی بات